नमस्ते हमको अपनी बिटिया का घर सजाने के लिए आपको ऑर्डर जी हमको हमारी बिटिया की शादी के करने के लिए ऑर्डर देना था आपको घर सजाना किस चीज़ से सजाएँगे कौन से फूल से सजाएँगे कौन से फूल से सजाएँगी घर हाँ कौन से फूल से सजा जी तो वह सबका रेन्ज बता दीजिए गुलाब उलाब का फूल का सजाना होगा तो कितना लेंगी खूब अच्छे से सजाइएगा जी जी

तो आप बता दीजिए जैसे पूरा घर सजाना तो ऐसा सजाइए कि कोई देखे तो कहे अच्छा लगे सज़ावट अच्छी होनी चाहिए जी दस हज़ार लगेगा इसमें कुछ कम नहीं हो पाएगा कौन किससे सजाएँगी गुलाब से सजाएँगी हाँ तो पूरा घर सजाएँगी ना दस हज़ार में नीचे ऊपर सीढ़ी सब सजाएँगी ना हाँ हाँ वही दो रूम है थोड़ा सीढ़ी पर लगा दीजिएगा बरामदे पर लगा दीजिएगा यही सब लगा दीजिएगा इतनी सज़ावट करनी है आपको कितना टाइम लगेगा कितने टाइम में कर पाएँगी आप हाँ हाँ दो चार घन्टा और थोड़ा जल्दी करिएगा और सज़ावट बहुत अच्छी करिएगा कोई देखे तो बोले कि हाँ अच्छी सज़ावट हुई है और फूल उल एकदम ताजा होना चाहिए खिला हुआ नहीं रहना चाहिए हाँ हाँ ख़ुशबू उशबू आए मुरझाया रहेगा तो अच्छी नहीं लगेगी ना फिर सज़ावट हाँ हाँ चार लोग मिलकर जल्दी कर दीजिएगा हाँ खूब अच्छे से करिएगा ताकि मेहमान भी आऍं तो देखें तो तारीफ़ होगी देखिए घर अच्छा सजा हुआ है बाहर भी होगा एकदम ताजा होना चाहिए ख़ुशबू उसमें कुछ अच्छे से महकना चाहिए कोई घर और वह बाहर का थोड़ा सा आने के समय भी सजा दीजिएगा अच्छा लगेगा कोई आएगा तो अच्छे से कर दीजिएगा हाँ मत करिएगा आप लोग खूब अच्छे से कर दीजिएगा आप जितना कहेंगे हम आपको पूरा पैसा देंगे कम नहीं करेंगे आप जितनी मेहनत करेंगी उसका पैसा पूरा दे देंगे पर सज़ावट अच्छी होनी चाहिए